टेकन'ल'जि नि बाहायनाया जोंनि सोरगिदिं बे संसारजों फोरमायलायनायनि राहाखौ सोलायबोनाय जादों जेरैहाय टेकन'ल'जि नि गेजेरजोंनो जोंनि सुबुं माहारिफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थानानैब्लाबो रायज्लाय लायनो हायो ख'बर लालायनो हायो आरो बहाबा थांनोब्लाबो ट्रेन टिकेट दाननानै अनलाइन ट्रेन टिकेट दाननानै बेफोरबायदिनो टेकन'ल'जि नि बाहायनाया जोंनि संसारजों फोरमायलायनायनि राहाखौ सोलायहोबोदों आंनिबा ससियेल मिडिया आ मानसिफोरखौ मिलायनायाव मदद खालामदों मानोना मानोना ससियेल मिडिया नि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो गियान मोनैफोरखौ मोनहोनो हायो बेबायदिनो गोबाङै सोलोंनो हायो जोङो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों फेसबुक टुइटार बायदिफोरजों जोङो मिलायनो हायो गोजान गोजानखौ ख'बर लानो हायो माबेबा मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो सोरबा सासेया मोनथियैखौ सोरबा सासेया खिन्थानायखौ नुनानै मोनथिनो हायो बेनिखायनो आङो ससियेल मिडिया आव ससियेल मिडिया आ मानसिफोरखौ मिलायनायाव मदद खालामो होननानै सानो आरो जोङो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों व्हाट्साप फेसबुक फोरनि गेजेरजों भिडिय' कल जोंबो नायलायनो हायो सिनायलायै मानसिफोरखौ नुलायो आरो ससियेल मिडिया नि माखासे गाज्रि गोहोमफोरा जाबाय गथ'फोरा फेसबुक व्हाट्साप गेम बायदिफोराव गोसो होनानै नांथाबनानै लेखा फरायनायाव फरायनो गोसो गैयै जायो आरो आरो सिनायै मानसिजोंबो सिनायलायनो हायो फेसबुक व्हाट्साप नि गेजेरजों गाज्रि मानसिफोरजों सिनायै गाज्रि मानसिफोरजों मोजां मानसिया लोगो जानानै गाज्रि जाफायो आरो बिदिनो गोबां ससियेल मिडिया नि गेजेरजों माखासे गथ'फोर एबा गिदिरफोराबो मेनटेलि टर्सार जानांदों